हलो जी तव्हां रामगंज थाने मां पिया ॻाल्हायो मां दिव्या पेई ॻाल्हायां मां जूनागढ़ चंदरवरदाई में रहंदी आहियां हा त मां तव्हांखे अञा पहिरीं हा ॾाढा ॾींहं पहिरीं मुंहिंजो मां किथे बज़ारि वेई हुअसि त मुंहिंजो फ़ोन गुम थी वियो मां पंहिंजे थाने में शिकायत बि दर्ज कराई हुई जी मां हिते चोरी बज़ारि साइड वेई हुअसि जी शाम जा पंज छह खनि थिया हुआ पोइ अञा मां तव्हांजे अञा थाणे में रिपोट बि दर्ज कराई हुई की मुंहिंजो फ़ोन गुम थी वियो आहे पर अञा ताईं कोई मूंखे मिलियो कोने की कुझु हा जवाबु कोन मिलियो आहे जी मूं खां केर फुरे वियो आहे हा न जी हा उहे गाॾी ते हुआ अञा और उन्हनि पंहिंजो मुंहुं पूरो मुंहं कवर करे रखियो हुअनि अन पूरो ढके रखियो हुअनि कारे कलर इस्काफ़ खां न न हूअ त झटि झटि में हुआ हेॾी भीड़ भाड़ में हुआ त हेॾो कोन हेॾो कोन करे सघियमि हा मां हिते रिपोट दर्ज कराई आहे त मां मूंखे ॿुधायो की मां पोइ मुंहिंजे मोबाइल जो ई एम आई नंबर मतलबु कीअं ब्लॉक कयां

हा हा हा हा हा हा ग़लति यूज़ अच्छा पोइ केॾे हूंदो उहो सभु पतो पएजी वेंदो तव्हांखे पोइ तव्हां उते ॻोल्हे करे ॾेई सघो था अच्छा पोइ हा

हा हा त मां हिकु मिंट बीहो पेन खणा ऐं नोट कयांसि थी हा तव्हां चयो हा हा हा हम्म हम्म अच्छा हा ठीकु आहे ठीकु आहे पोइ मां हिननि ते हा ठीकु आहे मां लिखी छॾियो आहे पोइ मां तव्हांखे अञा उहो हुन ते फ़ोन करे करे मां पोइ पुछानि ॿुधायानि थी हा ठीकु आहे पोइ तव्हां अगरि लभजे त पोइ तव्हां ॿुधाए जो हा हा ठीकु आहे हा जय झूलेलाल